नमस्ते बेटा बोलिए क्या काम था हाँ बिल्कुल हाँ जी ठीक है तो आपको आगे किस टाइप का कोर्स करना है फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको मतलब कैसी बुक चाहिए

अच्छा मतलब सी ए की पढ़ाई करना है आपको हाँ तो ठीक है देखिए आप अकाउंट ले सकते हैं अकाउंट सब्जेक्ट बहुत बेस्ट है और बी बी ए कर सकते हैं आप आगे अभी तो आप ट्वेल्थ में हैं तो आप अकाउंट में ज्यादा फोकस करिए क्योंकि अकाउंट से आपको बैंकिंग के आगे क्षेत्र में मतलब अ आसानी होगी जी बुक तो देखिए अकाउंट की मतलब पूरा दो बुक आती हैं उसमें तो वो साढ़े पाँच सौ की आपको दो बुक पड़ जाएगी उसमें मतलब आपको अकाउंट के बारे में पूरी डीटेल होगी ऑल टोटल कि आपको आगे और क्या करना है वो भी करियर के बारे में भी बताएगा लाश्ट वाले मतलब पन्ने में और आपको जो पढ़ना है वो भी

अच्छा तो देखिए फिर भी चार सौ क्योंकि हमने खुद उसे बहुत महेंगे में लाया अब हमें भी कुछ पड़ना चाहिए वैसे तो आप लाइब्रेरी से ले रहे हो तो आप मतलब एक आध हफ्ते के लिए होना ये आपको ये हमेशा के लिए होना हाँ तो हाँ तो फिर मिल जाएगी आपको हाँ तो हाँ तो देखिए आप फिर भी आ सकते हो

देखिए उसमें जो बैंकिंग में मतलब जो जानकारी होती है ना बैंकिंग के उसमें अपन को क्या करना है तो उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलती है कि जो लेखा रहता है ख्याति बनाना ये करना वो करना सब उसके बारे में आपको पूरी डीटेल मिल जाएगी जिससे अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी कि क्योंकि उसमें पूरा आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी आसानी क्या बहुत ही आसानी होगा आप बिना कोचिंग के फिर बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हो आसानी से हाँ ठीक है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मैं आपको और समझा सकती हूँ ठीक है वैसे तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छा कोर्स है अगर आप उसको समझ कर पढ़ोगे तो आप बिना कोचिंग के उसे कवर कर सकते हो हाँ वैसे आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो काफ़ी अच्छा है आपको आगे चल कर करियर में हाँ बहुत लाभ होगा आप उससे बैंकिंग के क्षेत्र में कर सकते हो अगर आपको देखो बैंकिंग में नहीं जाना है ना तो आप ऑनलाइन दुकान खोल सकते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो काम हाँ मतलब आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो अकाउंट के द्वारा हाँ तो देखिए देखो आपने अकाउंट सब्जेक्ट लिया तो उसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट मिले होंगे जैसे आई टी मिला होगा अभी पढ़ने को और लेखा शास्त्र बोले तो अकाउंट मिला होगा बिजनेस मिला होगा तो आप बिजनेस में आप खुद बिजनेस भी कर सकते हो जी ठीक है नमस्ते